हैलो एह् लाट्ठी पुज्जी गे उधमपुरै कराया सौ रपेआ मानतलाई पुज्जी जानी साड्ढे बारां बजे ओह् गाड्डी खराब होई दी थोह्ड़ी होर थोह्ड़ा गड्डियै कम्म कुम थोह्ड़ा करा दे गड्डी खराब होई ना मानतलाई पुज्जना असें साड्ढे बारां बजे असें हां ढाई बजे असें उधमपुर पजाई ओड़ना असें कोई नी कोई नी बस बस आई गेदे हा हा लाठिया तूनै पुज्जे तूनै ना ना असें पुज्जी आना साड्ढे बारां बजे हां साड्ढे ढाई बजे असें उधमपुर पुज्जी जाना बस बस पुज्जी जाना ओह् जल्दी चलेआं ओह हो जल्दी पुज्जी जाना महराज पुज्जी जाना टेन्शन नी लैयो कोई नी कोई नी बस पुज्जने आह्ले न कोई नी कोई नी बस पुज्जी जाना साड्ढे बारां बजे टेन्शन नी लैयो पुज्जी जाना पुज्जी जाना महाराज